तीस रुपआ तीस रुपआ किलो बेचए छी हम देय छी तीस रुपआ मऽ आओर मार्केटमे जाकर देखबै तऽ चालीस पचास साठि सत्तर एना कऽ छै हम तऽ तीसे टका दए छी घरेलू चाउर छी ने एहिबार उपजले नहि धूप एहन लगलै कि नीक से उपजलै नहि चावल गहुँम तक तऽ जड़ि गेले एते यऽ बीस टकामे हेतै बीस टका कही नहि छै बीस टका जाकऽ देखहु कतहुँ छै चाउर बीस टका कतहुँ कतहुँ नहि छै बीस टका सब जगह चालीस पचास साठि छै चाउर चाउर कतहुँ एखन सस्ता नहि छै दिन केहन छै महंगाई कतेक छै महंगाईके देत बीस टकामे सब केओ सब लेइछै सब लेतए सब लेतए जखनि दोकान मार्केट बजारमे जाके देखहु कतेक महङ्गा छै चाउर तऽ घरेलूमे हमसभ घरेलू उपजाबए छिए ताहि लऽ कऽ हमसभ तीस टका दए छिऐ हम सात सए अस्सी कितना

नऽ नऽ नहि गलती कौन करब चाउर सस्ता नहि छै बहुत महङ्गा छै चाउर तीस टकासँ कम नहि हैत ठीक ठीक छै ग्राहको तकते छै बजारमे जे माँग छै चालीस पचास टका से थोड़े ने बजारसँ कम छै ई छै सस्ता है बजारमे तऽ हो गया लगता है तीन मिनट चौदह सेकेण्ड बीस सेकेण्ड हो गया